सुनऽ हँ अबै छी ने हँ छै मन्दिर आगू बढ़ियौ बहुत बढ़ियाँ मन्दिर छै अथी छै पूजा भऽ जेतै ठीक छियै अहाँ आबू ठीक छियै जे मन्दिरो घुमि लेब सबकिछु भऽ जेतै जे अपने चाहबै से सब भऽ जेतै सब चीजके व्यवस्था बात छै हँ ठीक छै अहाँ आबियौ सब चीज मिल जेतै खान पानके सेहो व्यवस्था सब छै ठीक दोकान दौड़ी छै ताहिके बाद विद्यापति जीके मन्दिर छनि अहाँ हुनका दर्शन करबनि सेहो भऽ जेतै हँ ठीक छै आबू अपने हँ हँ हँ ठीक छै सब भऽ जेतै सब चीज छै यहाँ कोनो तरहके दिक्कत नहि अपनेके होयत

हँ भऽ जेतै सबकिछुके सुविधा मिलतै यहाँ छै सब सुविधा विचार आबु

हँ हँ सब चीजसँ हम टहलाके सब चीज किछु किछु देखा दै छी सबटा देब अपनेके करा देब हम यहाँके पण्डा भी छी हँ हँ जे अपने चाहबै अपने कोनो तरहक दिक्कत नहि अइठन हेतै सबकिछु भऽ जेतै जे अपने चाहबै करऽ चाहबै से सब भऽ जेतै जे अपने चाहबै या घूमऽ चाहबै या ओइमे पूजा पाठ करैके पूजे पाठ करऽ चाहबै तऽ ओहो पूजा पाठ हमरा बढ़िआँ ढङ्गसँ अपनेके करा देब ऐँ हँ कहलहुँ तऽ अपनेके कोनो चीजके तरदुत जे छै दिक्कत नहि हेतै सब चीज पूरा भऽ जेतै आओर डेरो मिल जेतै डेरो ओनाहिते लेल भऽ जेतै अपनेके सबटा एकरा सबहक सुविधा मिल जेतै कोनो चीजके दिक्कत नहि रहतै अपनेके

विद्यापती मन्दिर बहुत म मशहूर जगह छै आओर बहुत ही मशहूर मन्दिर छै अइठाम बहुत बड़ा धाम छै